सभाश जी जेह्ड़ियां में ट्रडिशनल दे बारे च अस चर्चा दे बिशे उप्पर गल्ल करनी ऐ गल्ल करना चाहते ठीक ऐ तो मतलब विलेज बिच्च नेईं गां ग्रांऽ दे बिच्च बौह्त सारियां गेमां जेह्ड़ियां खेलियां जंदियां तो इद्दां कि मतलब जेह्ड़ा अपना कबड्डी होई कबड्डी जेह्ड़ी बड़ी फेमस ऐ ग्रांऽ दे बिच्च बच्चे बौह्त पसंद करदे लोग खेलना होर एह्दे कन्नै कन्नै जेह्ड़ा इक गुल्ली डंडा होई गेआ संदोलिया होई गेआ बाकी होर क्रिकेट बी करदे थोह्ड़े थोह्ड़े प्ले मतलब

अपने बौह्त ही अच्छे तरीके कन्नै गेमां जेह्ड़ी चलदियां ग्रांऽ दे बिच्च होर रोल जेह्ड़ा ऐ बौह्त एह् बौह्त चंगा रोल प्ले करदे ठीक ऐ बाकी बाकी इ'यै ऐ कि थोह्ड़ा लग्गने शग्गने दा बचा रौंह्दा ऐ कि लग्गनी छग्गनी जेह्ड़ी ऐ लगदी शगदी रौंह्दी उत्त कन्नै केह् होंदा के मतलब लग्गै शग्गै तां फिर हस्पिटल बड़ै दूर होंदे जेह्ड़े ग्रांऽ दे बिच्च होर ओह्दे कन्नै चक्कर बनी जंदा थोह्ड़ा फिर ते इ'यै ऐ थोह्ड़ा बचाव रक्खना पौंदा बाकी गेमां जेह्ड़ियां बौह्त अच्छियां होंदियां जियां गुल्ली डंडा खेलदे ओह् बी मतलब लकड़ी दा गै होंदा उसी लकड़ी दा मतलब ओह् डंडा बनांदे डंडे दी सुट्टनी होंदे ते डंडा जेह्ड़ा बड़ा दूर जंदा होर बौह्त सारे बच्चे खेलदे बाकी बाकी इ'यै ऐ अपने खेलना चाहिदा खेलना बौह्त जरूरी ऐ कि ग्रांऽ दे बिच्च जेह्ड़ियां बच्चे खेलदे पसंद करदे होर अपना एह् अपना खेलने दे बिच्च थोह्ड़ा बौह्ता ध्यान रक्खना चाहिदा कि लग्गने शग्गने दा खतरा रौंह्दा लग्गने शग्गने दा हस्पिटल बड़ै दूर ऐ फ्ही चक्कर बनी सकदा ठीक ऐ बाकी बाकी कबड्डी शबड्डी दे बिच्च बी इ'यां बच्चे बुच्चे खेलदे रौंह्दे कबड्डी जेह्ड़ी कबड्डी पंज सत्त बंदे जेह्ड़े खेलदे बाकी ग्राउंड श्राउंड पद्धरै मदानै बिच्च खेलदे बाकी बाकी अपना इ'यै के कबड्डी जेह्ड़ी होऐ ते चंगी